मां अॼुकल्ह उत्तर प्रदेश में हिक सां हिकु वॾी यूनिवर्सिटी खुलंदियूं जो असांजी शिल्प और भूमिका जो आकर्षण जो आहिनि हुन खे प्रमोट करनि थियूं हिकु काफ़ी अलॻि अलॻि यूनिवर्सिटी आहिनि जीअं हाडकोर बटलर टैक्नीकल यूनिवर्सिटी जे पी इंस्टीट्यूट ऑफ इनफोर्मेशन टैक्नोलॉजी और हिकु ॿियूं बि आहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी हे हे हेतिरी सारी जेतिरियूं बि यूनिवर्सिटी आहिनि हो ॿारनि जे अंदरि जॻहियुनि खे असांजी भुमिका असांजो शिल्प आहे हुन जे प्रति जिधर बि पर्यटक उद्दोग आहे कला आहे हुन सभिनि खे जॻहियुनि खे और जॾहिं ॿार हिन सभु यूनिवर्सिटी सां पढ़नि था त हो काफ़ी वधीक ऊची पोस्ट और वधीक अछी नौकिरी बि हुननि खे लॻनि थियूं और हेतिरा ई नहीं कॾहिं कॾहिं त ॿार अब्रोड और मतिलबु असांजे देश सां ॿाहिरि बि वञी करे केतिरा कुझु सिखनि था हुननि जी नौकिरी ॿाहिरि लगे थी और हुननि खे इलाही सिखणो जो मौक़ो मिले थो अलॻि अलॻि चीज़ा और हुननि खे इलाही सुठो लॻे थो की हो पंहिंजे भारत पंहिंजे उत्तर प्रदेश जो कला जो पर्यटन उद्दोग आहे हुन जो शिल्प और भुमिका हिन सभ खे प्रमोट करे सघनि था